शीशाके बरतन पछिला महिना खरीदलियै रहए तऽ ओ स्टीलके बरतन जकाँ मजबूत नहि रहै हाथसँ छुटि गेलापर ओ टुटि जेतै ओकरा सावधानी बरतयके जरूरी छै जे हाथसँ छूटए नहि